कक्राझार जिल्ला बिजाब बाख्रियाव थांनायालाय थाङोमोन दा बे थांनाय जाला सिगाङाव बेफोरनिफ्रायनो जोङो बिजाब लांलाय लाबोलाय फरायफैनाय जायोमोन गोबां सल' सल'मा थुनफावथाइ आरो गोबां बायदि बायदि बिजाब गावनि फरायनांगौ आयदानि बिजाबफोरखौ लाबोनानै फरायफैनाय जायोमोन दा बेफोरबायदि जोंहाबो सम गैला समजों लोगोसे खारफानांगौ जायो दा दानि जुगा दिजिटेलनि जुग दा बेफोर जोङो फरायनो गोसो जानाय बिजाबफोरखौ जोङो अनलाइनाव बिहरबानो मोनसै दा अनलाइनाव बिहरनानै जेखौ फरायनो गोसो जादों बेखौनो जोङो फरायनाय जायो आरो बिनि अनगायैबो मा जोंनि साफ्रोमनियावबो आखाइ आखाइ गासिनावबो मबाइल दंसै दा मबाइलावनो माबाफोर नायनो गोसो जायोब्ला माबाफोर लुबैयोब्ला गुगोलफ्रावनो सार्स खालामनानै जोङो गासैखौबो पेपारबाबो फरायनो हायो सल' सल'माफोरबाबो जोङो फरायनो हासै नालाय आरो बिनि अनगायैबो पिडिएफ बायदिसिनाफोरखौबो जोङो मबाइलि दारैनो जोङो फरायनो हासै दा बेफोर बायदिनि थाखायनो जोंहा बिजाब बाख्रियाव थांनानै फरायहैनांगौ जाला आरो समाबो गैला बिनि अनगायैबो आंहा बिजाब बाख्रिखौ न'आवनो बानायनो लुबैनाय दङ आङो सानसे बिजाब बाख्रिखौ आंनि न'आव बानायगोन आंहा गोबां बिजाबबो दंखायो सिगांनिफ्रायनो दोनथुमखानाय बिजाब अब्लाबो लो बिजाब बाख्रि हिसाबै दाबो खालामथ'वाखै दा सम जाब्ला आङो बिजाब बाख्रिखौ बानायगोन